جی ہاں بہت ساری سیاسی گروپ اور تنظیمیں ہیں جو ٹورنامنٹ کا اہتمام کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ جیسے ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت ہے پہ اور یہ سیاسی گروپ ہیں اور وہ ہندوستان کو خاص طور پہ ہندوستان میں ٹورنامنٹ کا آیوجن کرتے ہیں بی سی سی آئی کا شروعات کیا گیا تھا اور بی سی سی آئی ایک ایسی تنظیم ہیں جو اسپورٹس یعنی خاص طور پہ ہندوستان کے اندر کھیل کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں بہت زیادہ وہ لوگ ٹورنامنٹ کراتے ہیں اور پھر تاکہ ایک دوسرے کا مقابلہ ہو تاکہ اس میں پتہ چلے کہ کون سب سے کن کے اندر سب سے زیادہ ٹائلنٹ ہیں کون زیادہ زیادہ سے زیادہ اگر ہمارے ہندوستان کو ریپرزینٹ کرے تو آگے تک لے جا سکتا ہے تو اس کی انتخاب کے لیے وہ لوگ ٹورنامنٹ قائم کرتے ہیں تاکہ چنندہ بچوں کی سلیکشن کیا جائے اور ان بچوں کو آگے موقع دیا جائے کیونکہ ان بچوں نے محنت کی ہیں اور اپنے اسکل کو انہوں نے بہت زیادہ اچھی طرح سے سمجھا ہے اور وہ ہندوستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی چیز کے لیے بہت سارے تنظیمیں تنظیمیں بنائی گئی ہے ہندوستان کے اندر اسی میں سے ایک تنظیم بی سی سی آئی بھی ہے جو ہندوستان میں کھیلوں پر ٹورنامنٹ کراتے ہیں